हेलो अइसन दूध दे दय छी जे फाट जाइ छै हमर बर्तन तऽ ठीके ठाक रहलैहँ फाट एतना दिनसँ लाबैत रहलियौ फाटैत रहलौ तऽ नऽ फटलौ तऽ नहि नऽ कहैत रहलियौ आइ लय लियौ कीन कऽ तऽ फाट गेलौ ओइ लेल कहै छियौ ठीक छऽ फेर

आबै छियौ हइया पैसा लेबै हय तऽ दश लिटर दूधके पाँच रुपया कम देब देबहु कि अथि जादा पाँच रुपया कम नहि कर देबहु ओ तऽ होबे करै हइ सभके देखैके पड़ै छै हाँ हाँ एबै तऽ काल्हे पैसो साफ ही नऽ हय दान दुकान